हाँ जी जी जी सर जी सर बोलिए जी नहीं जानते जनरली ये काम सुबह दस से छः है परसों कौन सा वार है संडे है शायद मंडे है संडे को मिल जाएगा जब भी आपको जरूरत हो जब बुक कर लो दुकान के दूसरे दिन लगता है हाँ डिलिवरी चार्ज तो अलग से मिलता है हाँ हाँ वो तो समझ रहें लेकिन आपको डिलिवरी टाइम कल मिलेगा जो आपकी इच्छा हो वैसे कर दीजिए कैसे भी कर दो आप कैसे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी ना ना कोई दिक्कत नहीं कभी भी कर ल कैसे भी

ना ना कुछ नहीं होगा हाँ हाँ पक्का पक्का